میرے علم کے مطابق اردو زبان کو عموماً فہمی بولی سمجھا جاتا ہے جوکہ پاکستان کی قومی زبان ہے جبکہ علاقائی بولیوں میں مختلف گونج ہوتی ہے جیسے پنجابی سندھی بلوچی سرائکی یہ بولیوں مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں اور ان کے لہجے الفاظ اور اکثر معیار بھی مختلف ہوتے ہیں